से अहाँ कॉपी नीकसँ पैक करब जे हमरा अबैत अबैत हुनकर ठण्डा नहि भऽ जाय कियातऽ हम अगिला बेर जे अहाँकेँ ऑर्डर देने छलहुँ ओ हमरा बहुत ठण्डा भऽ गेल छलऽ पीबैमे नीक नहि लगै छलऽ से अहाँ नीकसँ पैक करब